हलो नमस्कार कहाँ जाना है कौन सी गाड़ी चाहिए इनोवा ये अठारह रुपये किलोमीटर जाती है ए सी औ नान ए सी अठारह में नान ए सी न ए नान ए सी होगी बीस में ए सी होगी फारचूनर भी बाईस बाईस ओइस में हो जाएगी फारचूनर भी बाईस में हो जाएगी तो नाइट इस्टे तो ड्राइबर को देनै पड़ जाएगा दो सौ किलोमीटर

दो सौ किलोमीटर फिर लग जाएगा अच्छा भीड़ ज्यादा है तो सीधे सुबह चलके शाम को वापसी हो जाएगी हाँ हाँ हाँ तो वहाँ तो चलना पड़ेगा नहीं नहीं ये कोई मैटर है पहले जब बता देंगे आगे तक चलना है तो फिर उसी हिसाब से चलेंगे हम एक हफ्ते के लिए चहिए तो गाड़ी एक हफ्ते लिए मिल जाएगी इनोवा मिल जाएगी इनोवा क्रिस्टा मिल जाएगी ए सी होती है

तो रेट सही तो रेट सहित बता दिया है

हाँ गाड़ी खर्चा तो इतना हो ही जाएगा हनुमानगढ़ी दर्शन तो होंगे ही होंगे

चलो चलना हो तो फिर बता देना चलना हो तो बता देना अच्छा ठीक कल सुबह निकल लो रेट तो सही तो जो अब उसमें नाइट भी तो कहाँ जुड़ गई है नाइट हम कहाँ ड्राइबरे का ही तो खाली जोड़ रहें औ नाइट एक एक नाइट की नहीं पड़ेगी बाकी अब एक हफ्ते के लिए पड़ेगी तो नाइट तो लग ही जाएगी अब इतना थोड़ी दबा मिलेगा हाँ तो थोड़ा उसमें ये थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ठीक नमस्कार